मूंखे जॾहिं बि ॻाल्हि ते संदेहु थींदो आहे त मां सोचिंदी आहियां की उनखे सवले रूप में कीअं लिखी सघनि

अहिड़ो ज़रूर कयो आहे की मूंखे प्रेरणा ज़रूर मिली आहे ऐं घर में सभु प्रेरणा ॾींदा आहिनि की तू पंहिंजियूं कविताऊं लिखंदी कर मां अॼु ताईं बि लिखंदी आहियां